करोनाके समयमे गाड़ीवला सभ गाड़ी चलाबैत रहलै तऽ ओसभ मास्क नहि पहिरैत रहलै ओकरसभके सीट गन्दा रहैत रहलै जाहिमे आदमीसभके डर भय लगैत रहलै कि कहीँ करोना ना हो जाय ओकर लेल सभ ध्यान दैत रहलै गाड़ीवलाके भी बोलैत रहलै कि मास्क पहनऽ सर सफाइ एने सीटके रखऽ जे आदमीसभके एने बीमार ना पड़तै सभ आदमी ओकरासभके कहैत रहलै